हा अहिड़ा बि ॾींहं हूंदा आहिनि जॾहिं असां पाटी खां राति जो थकियलु हूंदा आहियूं त चित्र ठाहिणु न चाहींदा आहियूं और हो जीअं सुबुह थोरो फ्रैश्मैंट महिसूसु थींदो आहे पोइ लॻंदा आहियूं की खणी करे ठाहियूं और तॾहिं बि न ठहंदो आहे थोरो छॾे रखंदा आहियूं पोइ थोरो माइंड रिलैक्स थींदो आहे दिमाग़ु हलंदो आहे की ठाहिणो आहे ठाहिणो आहे और कॾहिं कुझु ॿारनि खे ॾिसी करे या कॾहिं कोई न्यूसपेपर ॾिसी करे कोई अहिड़ी कहाणी पढ़ी करे हिकु प्रेरणा ईंदी आहे की न पंहिंजो कमु समय सां करिणो खपे पोइ ॿियनि कमनि सां गॾु इहो कमु बि थी वेंदो आहे ड्रॉइंग जो कमु पोइ ईअं असांखे प्रेरणा मिली वेंदी आहे की पंहिंजो कमु समय सां कयो उन्ही सां पोइ पंहिंजो ड्रॉइंग वारो कमु बि कम्प्लीट कंदा आहिनि